کہ آج کی جو نوجوان نسلیں ہیں وہ بہت ہی مصروف رہتے ہیں جیسا کہ پڑھائی میں لیپ ٹاپ میں فون میں کمپیوٹر میں کیونکہ یہ کمپیوٹر کا دور ہے تو جو ہمارے مطلب کہ آج کے نوجوان جو ہیں وہ ہمارے مطلب پچھلی ثقافتوں سے بہت دور چلے جا رہے ہیں کیونکہ آج کی زندگی اتنی مصروف ہے کہ انسان موبائل میں اور جو ہے کمپیوٹر وغیرہ میں ایک دم مصروف ہے تو وہ اس لیے وہ ہمارے پچھلی سارے طریقوں سے ہے بہت سارے لیکن پچھلے جو چیزیں بہت فائدہ بھی ہے اس میں اور آج بھی دیکھا جائے تو بھی فائدہ ہے لیکن پچھلے دور کا جو وہ ہے تو اس سے آج کے نوجوان جو ہے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگی دوسری چیزوں میں لگ گئی ہے کمپیوٹرس فونس یا لیپ ٹاپ وغیرہ وغیرہ چیزیں